आर्ट इक बड़ी जरूरी चीज़ ऐ साढ़ी जिन्दगी च मतलव एह् साड़ी जेह्ड़ी आस्से पास्से आह्ली सोसाईटी ऐ इसी बी इसी बी अच्छा बनांदा क्योंकि असैं अगर कोई चीज़ बना ने आं कोई अच्छी चीज़ करा दे आं ओह् लोकें गी अस दसदें आ कि असें एह् चीज़ कीती ऐ इयां गै एह् जेह्ड़ी साढ़ी सोसाईटी ऐ एह् इध्दर आह्ले लोग ऐ आस्सै पास्सै आह्ले ते उनें लोग बड़ा अच्छा बनांदे नै ते मतलव अच्छा रक्खदे न उसी बड़ा सधारदा ऐ आर्ट इक सोसाईटी गी अग्गे पिच्छे आह्ले लोकें गी के अस कोई चीज़ इयां बनाईयै दस्सा ने आं जां जे करा दे आं साढ़ी जिंदगी च आर्ट दा बड़ा इक अच्छा रोल ऐ कि साढ़ी अन्दर दी खूबियां जेह्ड़ियां बाह्र कढदा ऐ अजकल आर्ट दे थ्रू बड़ी दूर दूर तक पुज्जा दे ऐं ते मतलव बड़े इयां आस्से पास्से आह्लैं लोगें ई करा दे ऐं मतलव अच्छा बना दे ऐं जां पैह्लैं लोग पैह्लैं असैं आस्सै पास्सै अह्लैं लोगेंई अच्छा बनाई लैओ फिर अग्गैं जेल्लै अग्गैं पुज्जना त् पिर असैं अग्गें जादा लोगें मतलव अस ओह् करने आं अवेयर करने आं जां ओह् करने लोकेें बड़ा अच्छा दस्सने आं कि इनैं एह् कीता जां इनें एह् बनाया ते उस चीज़ कन्नै असें सोसाईटी गी जेह्ड़ी ऐ उसी बी अच्छा बनाने आं ते आर्ट बड़ा इंपार्टैंट साढ़ी लाईफ च इयां ओह् ऐ बड़ा इक स्हेई ऐ क्योंकि आर्ट दे थ्रू असें अपनियां निक्कियां होंदे आह्लियां मैंमरियां जां ये वो जि'यां कोई पेंटिंग करदा ओह्दे थ्रू लोग पेंटिंग करियै अपने निक्के होंदें आह्लियां जादां सम्भालियै रक्खदे जां कुसै कताबा च उतारी ओ्ड़दे ओह् कि भाई असें एह् कीता जां एह् कीता कुछ बनाई बनुइयै ते सोसाईटी अग्गें इयां दसदे ऐं कि फिर ओह् सोसाईटी ओह् दिक्खियै कि फिर ओह् लोक इयां जेह्ड़ी आस्से पास्से आ ह्ली सोसाईटी ऐ ओह् इयां उजागर इयां मतलव अच्छा कुछ कोई अच्छा संदेश दिन्ने आं उनें कि असें एह् लिखेआ ते एह् कीता ते एह् कीता अच्छा समाचार दिन्ने आं ते ओह्दी बजह कन्नै सोसाईटी बी साढ़ी इक आस्से पास्से आह्ले लोग आस्सै पास्से आह्ली सोसाईटी ओह् जादा होई जंदे अच्छे होई जंदे जियां आर्ट ऐ ते असें मतलव असें निक्के निक्के स्कूलें च सखांदे आर्ट कियां करना जां जे करना बो करना उस्सै चीज़ कन्नै बी बच्चे फ्ही बच्चे दै अन्दरा कोई बच्चे दा इंटरस्ट होग जादा होई जंदा कि भाई असें भाई असें एह् चीज़ करनी ऐ ओह् चीज़ करनी ऐ ते ञ्याणें दा इंटरस्ट बी जागदा फिर पढ़ाई दे थ्रू बी ञ्याणेंई किश बड़ा किश पता चलदा आर्ट साढ़ा मतलव साढ़े बड़े सारे आर्टिस्ट होंदे जेह्ड़े बड़े बड़े बाह्र बी जा दे ऐं जे करा दे इन्ने सारे मतलव पराईज़ बी जित्ता दे ऐं ते आर्ट इक साढ़े देश गी बी इक इयां प्रिज़ैंट करदा कि बड़ी इक अच्छी जगा पर लेई जंदा ऐ कि साढ़ा देश इत्थै पुज्जिया आर्ट दे मामले च बड़ी सारी चीजां सोसाईटी गी बी अवेयर करदा ऐ कि भाई अच्छी चीजां करो जां कुछ बी बनाई बनुइयै जां कुछ बी करी कुरियै असें इयां सोसाईटी गी प्रिज़ैंट करने आं ते ओह् चीज़ इयां अच्छी होई जंदी ऐ ते सोसाईटी गी जां कुछ बी चीज़ कोई प्रिज़ैंट करा ने आं अस की एह् चीज़ बनाईयै असैं सोसाईटी गी दस्सां दे आं ते ओह् उस चीज़ कन्नै अवेयर होआ दे ऐं कि इनैं बनाए दा केह् ऐ कि बनाएदा केह् एह् चीज़ बनाई दी ऐ स्हानू मतलब एह् चीज़ बनाई दी ऐ असें एह् चीज़ करनी ऐ ते एह् चीज़ दस्सी ओड़ने आं कि एह् चीज़ इत्थें नेंई करनी ऐ अते मतलव उत्थुआं बड़ा बड़े सारे लोग इयां सोसाईटी गी अच्छा बनांदा कि हां भाई दस्सा दे स्हानू कि एह्कड़ी चीज़ करनी ऐ साढ़ी एह् चीज़ साढ़े लेई जरूरी ऐ ते एह् चीज़ नेंई करनी ऐ क्योंकि साढ़े लेई एह् चीज़ जरूरी नी ऐ उत्थुआं बी लोग आवेयर होंदे कि हां आस्से पास्से आह्ली सोसाईटी अच्छी होंदी बैट्टर होंदी आर्ट दे थ्रू असें अच्छा समाचार देआ दे आं आर्ट दे थ्रू असें कोई अच्छा समाचार आर्ट दे थ्रू असें कोई अच्छा समाचार देआ दे आं ते ओह् चीज़ आर्ट दे थरू इयां कि अच्छा समाचार होईया जियां अस आक्खा देआं कुछ बनाई बनुईयै दस्सां दे आं कि भाई एह् चीज़ साढ़ी सोसाईटी लेई जरूरी ऐ ते एहे असैं बनाया ई एह् साढ़ी सोसाईटी लेई जरूरी नेंई ऐ ते मतलव एह् चीज़ साढ़े लेई इयां दजरूरी ऐ ते इयां जरूरी नेंईयैं ते उस चीज़ बड़ा इयां आर्ट दा बी बड़ा फर्क पौंदा ओह् करने च मतलव सोसाईटी गी अच्छा बनांदा आर्ट एह् साढ़ी जिन्दगी साढ़ी जिन्दगी गी इंपार्टैंट एह्दा रोल ऐ बड़ा जरूरी रोल ऐ साढ़ी जिन्दगी च बी मतलव साढ़े जियां कोई बोर होआ दा होंदा जां किश जां फिर अपनी आर्ट कला च ओह् उत्थें ओह्दे च इयां बिजी होई जंदा कि असैं भाई एओह् बना ने आं ते ओह् बना ने आं ते उस टैमे र ते उसी जिन्ने धोड़ी दमाक साढ़ा बिजी ऐ इन्ने धोड़ी ठीक ऐ नेंई ते इयां दमाक साढ़ा फालतू दे कम्मे च लग्गना ते ओहे साढ़े इक्क टाईप दा स्हानू बी अच्छा बनांदा क्योंकि साढ़ी जिन्दगी च बी अच्छा अस बनांदे की अस बिजी रौंह्दे कि कुछ बना ने च कुछ एह् करने च लोकें इयां दस्सना जां एह् दस्सना ओह् करना बो करना ओहे सगोआं साढ़ी जिन्दगी ओह् बिजी रखदा कि साढ़ा उध्दर साढ़ा ध्यान नेंई लग्गै उस चीज़ गी बी ओह् बड़ा बड़ा जरूरी ऐ साढ़ी जिन्दगी च साढ़ी जिन्दगी भड़कने कोला बचांदा क्योंकि अज कल दे लोग दिक्खी लेओ कि अज एह् करा दे बो करा दे बड़ा इयां टाईम बोस्ट करदे हैं बो करते हैं बोर होआ दे ते किश बाह्र चली जाह्चै फिरने ई लोकें कन्नै एह् करी लैचै बो करी लैच्चै एह्दे कोला अच्छा एह् ऐ कि असैं कोई आर्ट जां कुछ कोई अपनी कला जेह्ड़ी होऐ अस ओह् करचै ओह् करचै जेह्दे कन्नै साढ़ा अपना आप बी सुधरदा ते असैं अपने आस्सै पास्से आह्ले लोग बी सधारदे ऐं ओह् दे कन्नै मतलव बड़ा फर्क पौंदा ऐ इयां साढ़ी सोसाईटी होई फिर असै मतलव कुछ बनाने आं जां कोई आर्ट करने आं लोकें दस्सने आं कि भाई एह् आर्ट ऐ साढ़ा ते लोकें बी सनाने आं केह् चीज़ ऐ तुस बी करो जां एह् बो इयां गै लोकें अच्छा बनांदा ऐ ते अस इयां गै लोकें अच्छा बनांदा ऐ ते इयां गै साह्नू बी अन्दरा इयां सधेरा दा ते साढ़ा बी इयां दमाग बिजी रक्खदा जां जे करदा बो करदा जियां असें बड़ी सारी चीज़ां होदियां आर्ट च जियां कोई पेंटिंग करदा कोई किश करदा कोई किश करदा इयां कोई कुछ कला बिच्च चित्तर बनांदा ते बड़ा जोगदान ऐ मतलव साढ़ी जिन्दगी बड़ा अच्छा बनांदा ऐ ते साढ़ी सोसाईटी गी बी अच्छी करदा ऐ